महिला स्वतन्त्र रूपसँ पढ़ै छै महिलाके नीक व्यवहार व्यवहारके रूपमे जेना इसकुलमे छात्रवृति पोशाक योजना देल गेल छै जेना महिलाके बहुत प्रोत्साहन राशि देल गेल छै महिलाक उत्थानक लेल बहुत बड़ा योगदान छै सरकारके जे सरकारके माध्यम सऽ महिला उत्थानक लेल महिला आब घरसँ बाहर निकलि कऽ अपन काज क्षेत्रमे काज कऽ सकैत छै बेसीसँ बेसी अपन योगदान दऽ सकैत छै महिला अपन काजक प्रगतिके आगाँ बढ़बैत महिला लेल बहुत उत्थान देल गेलै जे महिला महिलाके महिलाके बहुत प्रशिक्षित भेलै जे शिक्षित से बहुत बेरोजगारी हटलै बेरोजगारीके कारण महिला अपन सब समस्याक समाधान निदान करैत अपन बहुत तरहक काजमे अपन आगाँ बढ़बैत अग्रसर रूप सऽ स्वतन्त्र रूप सऽ अपन बेसी से बेसी काम क्षेत्रमे आगाँ निकललै जे महिलाक लेल बहुत बड़ा भारीसँ भारी संकटमे छलै जे महिला आब अपनेक आब अपना अथी पर काबू राखि कऽ पएर पर खड़ा भऽ कऽ सब काज कऽ सकैत छै महिला अपन स्वतन्त्र रूप से जे कि जे काज नहि करै छलै से काज आब कऽ समयमे एते डेवलपमेन्ट भेलै हँ जाहिके चलते काजमे बहुत प्रकारक प्रोत्साहन कयल जा सकैत अछि आब महिला आजाद पहिले एते आजादी नहि छलै आब अहाँके महिलाके बहुत तरहक आजादी देल गेलै जे आजादीके लेल महिलाक बहुत बहुत बड़ा योगदान छै आ महिला उत्थानक लेल सरकार सङ्गे सङ्ग पूरा बिहार सङ्गे सङ्गे पूरा महिला बेसी से बेसी आरक्षण देल गेलै बेसी से बेसी महिलाक प्रभावित कयल गेलै महिलाक बेसी से बेसी अथी कयल गेलै महिला एगो अलग अपन ढंग सऽ अपन महिला महिला गेलै आ महिला स्वतन्त्र रूप से आइब गेलै